गामियारि सुबुंफोरहा समाजाव गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिनि सायाव गोबां साननाय आरो खेर खालामनाय दङ मानोना समाजाव गेलेमु गेलेयोब्ला समाजआ बो जौगायो आरो समाज जौगानायजों लोगोसे समाजाव थानाय लाइमोन सेंग्रा एबा सिख्लाफोरखौ जिउआव थुलुंगा होनायजों आरो मोनफा मोनफा गाव गावनि गेलेनायखौ लानानै एबा गावनि गेलेनायजों लाइफयाव जौगानो थाखाय बयहाबो मोनफा मोनफा द्रिम्स दङ बे द्रिम्सखौ गेलेनायजों एबा गामियारि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों गेलेग्रा साफ्रोमबो जिउआव थुलुंगानायजों आरो मदद मोन्नायजों आरो एडबाइस मोन्नायजों बिसोर जिउआव गोग्गा खांनाय एबा रंजाखांनायजों बिसोरो गावसोरनि गेलेनायाव गोसो होनानै मोजां गेलेनायखौ सोलोंनानै बिसोरो साफा साफा गोरों गोरा जानायजों सोरबाबा इन्टारनेसनेल गेमार जागोन गेलेगिरि जागोन सोरबा क्रिकेटार सोरबा फुतबलार सोरबा भलिबल सोरबा खाबादि सोरबा जेबेलिं थ्र' आरो खारनाय बादायलायनायाव गोबां मानसिफ्रा गामियारि सुबुंफोरनि हेफाजाब आरो थुलुंगा मोनोब्ला बिथां गेलेग्रा साफ्रोमबो जिउआव थुलुंगानायजों गोसो होनानै बिसोरनि अन्नायखौ नुनानै गोबां थुलुंगानायजों बिसोर गावसोरनि थांखिसिम सौहैनायखौ जों मोनथियो आरो समाजारि आव थानाय एबा गामियाव थानाय सुबुंफोरा ओरैनो थानाय सोरबा गुबुन गुबुन गेलेग्रा बिगथिफोरखौ जिउआव थुलुंगा होनानै आरो बायदि खर्स होनानै बिथांमोनखौ ज' जथुमनानै गोबां गेलेनायफोर आरो बायदि रोखोमनि खर्स होनायजों बिसोरो फोरोङो आरो मदद होयो आरो बिब्दिनो फोरोंनायजों बिसोरो बबेखौबा रोङा जागौ एबा बबेनिबा सायाव नलेज गैया जानो हागौ गेलेनायनि सायाव थिग बेबायदिनो गामियारिनि सुबुंफोरा सोरहाबा नलेज थानाय दं सोरहाबा रोंनाय दङ बिथांमोना बै रोङिफोरखौ एबा गथ'सा फोरखौ लानानै फोरोङो आरो मदद होयो बिनि गेजेरजों बिथांमोनहा रोंगौथि मोन्नानै बयहाबो समाजाव रिसफेकफुल मोन्नानै बिथांमोनहा समाजाव मोजां सासे गियानि गेलेगिरि समाज सिबियारि जायोब्ला गामिनि सुबुंफ्रा गोजोन्नाय मोनो आरो बेबादिनो गामि एबा समाजाबो बयजोंबो मिथिजानाय आरो जेरावखि थाङा बेयावनो गोसोखां जानाय आरो रेसपेक होजानाय मान सनमान होजानायखौ जोङो मोननो हायो बेबायदिनो ओरैनो थानाय गथ'फोरखौ एबा गेलेनाय फ्राव गोसो गुदुं जानानै थानाय लाइमोनफोरखौ बेबादिनो गामियारिनि सुबुंफोरा गोबां अन्नाय आरो मोजां मोन्नायजों बिसोर गोबां राहा लामाफोरखौ दिहुन्नानै होयो आरो बेबादिनो जोंनि समाज एबा गामिफ्राव बेबादिनो मोजां गेलेगिरि ओंखारोब्ला जोंनि समाजा जौगागोन जोंनि समाजा बयजोंबो मदद होजागोन आरो मान होजागोन आरो अन्नायखौ मोनगोन बयजोंबो बेबादिनो बेफोरखौ सान्नानै गामियारि सुबुंफोरा गोबां हेफाजाब होयो गेलेनायनि फारसे